چند عام تہمت جو مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے جیسے کالی بلّی کا راستہ کاٹنا بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کالی بلّی آپ کا راستہ کاٹ جائے تو یہ بد شگونی ہوتی ہے آئینہ توڑنا کہا جاتا ہے کہ آئینہ ٹوٹنے سے سات سال کی بد شگونی لاحق ہے نمبر تیرہ بعض لوگ نمبر تیرہ کو منحوس سمجھتے ہیں اور کئی عمارتوں میں یہ نمبر استعمال نہیں کیا جاتا چھپکنا اگر کوئی بات کرتے کرتے چھینک لے تو یہ سمجھ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی بات سچ ہے جوتے الٹے پہننا کچھ علاقوں میں مانا جاتا ہے کہ جوتے الٹے پہننے سے بد شگونی آتی ہے کہ جوتے الٹے پسند نہیں کیے جاتے گھڑی کا رک جانا اگر گھڑی رک جائے تو بعض لوگ اسے کسی برے وقت کی نشانی سمجھتے ہیں چاند گرہن کچھ لوگ چاند گرہن کے دنوں گھر سے باہر نکلنے سے بچتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے